ओम अदागुरि जिल्लानि टंलायाव ओम डानसिं स्कुल दङ बे डानसिं स्कुला बाहाय आरो बोरै सरकार जुदि हेल्प खालामो बा मा डानसिं स्कुलनि टिचारफोरखौ जुदि बाहाय नाइयो आरो मोजां जागोन जोंनि डानसिं सोलोंनायफ्रा ओं मा सोलोंनायफ्रा जागोन बेनिफ्राय ओह मा होनो आर्टनि आर्टनि स्कुल दङ आर्टनि स्कुलाव जुदि ओह बाहाय आरो सोरकारा नायो आर्ट खालामबाथ' बुहुत हुबिदा जायो ओह सोलोंनायनिफ्राय साथ्र'फोरनि माबा जायो ओह बिनिफ्राय कम्प'नि सोलोंबाथ' बुहुत ओह जोंनि सेफटिनि थाखाय बा ब्रेननि थाखाय बुहुत मोजां जायो बेसोर ब्रेनि माबाया मोजां जाबा आरो मोजां जायो बिनिफ्राय ओं ओम अवगायनि सेन्टाराव अवगायनि सेन्टाराव अबगयनि सेन्टाराव बाहाय बाहाय आरो उम मानि डेभ्लब जाबा सरकारा बेसे नायबासो सोलोंनायनिफ्राय बयबो मोजां जायो हबिदा जायो बिनिफ्राय मोनो हेह डानसिंनि डानसिंननि डानसिं सोलोंबा सोलोंनाय मोनसे बेराद सोलोंनाय मोनब्ला सात्रफ्रा सोलोंबा बेयाव डानसिंनि माबा मा होनो टिचारफ्रा बाहाय गुरुत्य' होनांगोन मोजाङै सोलोंनांगोन उनाव जोंनि माबाफ्रा हारिनि सोलोंनायफ्रा बहुद डेब्लब जागोन

बयबो मानि एह गारजेनफोराबो माबा मा होनो ओह गुरुत' होनांगो आर बिनिफ्राय टिचाफोराबो गुरुत' होनांगौ सरकारनिफ्रइबो हुबिदा होनांगौ उनाव आरो साबसिन जायो बिसि सोलोंनायफ्राबो हुबिदा जायो